اردو زبان بولنے والوں کو آج کئی اہم چیلنج کا سامنا ہے جن کے متعلق ہم کچھ آج بولنا چاہ رہے ہیں تعلیمی نظام میں کمی اردو کمی ہے اردو کو اسکولوں اور کالجوں میں کم ترجیح دی جاتی ہے ڈیجیٹل پلیٹفارم پر کمی اردو مواد کی کمی انٹرنیٹ پر نمایاں ہے روزگار کے مواقع اردو میں ماہر افراد کو کم ملازمتیں میسر ہیں معاشرتی رویہ اردو بولنے کو بعض حلقوں میں کم ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے رومن اردو کا اثر موبائل اور سوشل میڈیا پر رومن اردو سے اصل زبان کو نقصانات پہنچا رہا مطلب پہنچ رہا ہے زبان کا بگاڑ غیر ضروری انگریزی الفاظ کا استعمال اردو کی ساخ ساخت بگاڑ رہا ہے مطلب سخت بگڑ رہا ہے ادبی ادبی ورثے سے دوری نئی نسل اردو ادب سے دوری ہوتی جا رہی ہے رسم الخط کا مسلہ کچھ لوگ اردو رسم الخط پڑھنے سے قاصر ہے حکومتی آدمی توجہ اردو کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات ناکا ناکافی ہے مطلب ناکامیاب عالمی سطح پر نمائندگی کی کمی اردو کا عالمی سطح پر استعمال محدود ہے مستند ترجمہ کی کمی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے مضامین کا اردو ترجمہ کم ہے بچوں کی تعلیم میں کمی اردو اردو کے ذریعے تعلیم میں مواد کی کمی رکاوٹ ہے پڑھنے کی عادت میں کمی اردو کتابیں اور رسائل کم پڑھائے جا رہے ہیں مطلب کم پڑھائے جا رہے ہیں اردو ادبی تنظیموں کا زبان اردو کی خدمت کرنے والے ادارے کمزور ہو چکے ہیں مطلب اردو کو کم سمجھا جاتا ہے مطلب کو بہت سارے مولانا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگار اور ان کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے کہ مطلب مدرسے کے استاذ کو اتنا تنخواہ ملتا ہے اس لیے مدرسہ زیادہ یہ نہیں ہے